मां हीअं तइ कंदी आहियां कि मूंखे छा ठाहिणो आहे जो मूंखे पसंदि ईंदो आहे मां हू ठाहींदी आहियां जीअं मूंखे कॾहिं गुल ॾिसण में आया त मां गुलनि जी ठाहींदी आहियां अगरि मूंखे कोई भॻवान जी फ़ोटो ॾिसण आई मुंहिंजे झूलेलाल जी या मुंहिंजे भोलेनाथ जी त मां उन्हनि जी ठाहींदी आहियां कॾहिं कॾहिं मुंहिंजो मन कंदो आहे त मां ज्वैलरीयनि जी फ़ोटोज़ ठाहींदी आहियां ऐं मुंहिंजो मन जेतिरो कंदो आहे मां जो मन कंदो आहे उहो ठाहींदी आहियां ऐं जड कॾहिं कॾहिं मां स्कैचिस बि ठाहींदी आहियां मुंहिंजे घर वारनि जा मुंहिंजे नंढे भाउ या मुंहिंजी भेण जा ऐं मूंखे जाम वणंदो आहे पेंटिंग करण ऐं हिन सां मूंखे जाम ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं मूंखे जाम सुठो लॻंदो आहे मां कुझु बि जो मूंखे मन कंदो आहे मां उहो ड्रॉइंग करे छॾंदी आहियां

प्रोत्साहन था वधाइनि मुंहिंजी तारीफ़ु कंदा आहिनि ऐं मूंखे जाम वणंदो आहे कि मां कुझु सुठो कम थी कयां जंहिं खां मूंखे बि ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं ॿियनि खे बि ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं सभिनीनि खां वधीक साथ मुंहिंजी मम्मी ॾींदी आहे मुंहिंजी मम्मी कॾहिं बि कोई कम कोई शिकायत न कंदी आहे कि हीअ आहे हू आहे सभिनीनि में सुठो ई चवंदी आहे